ہندوستان میں كسان آلو كی فصل كو زیادہ پسند كرتا ہے كیونكہ اس كی فصل كو بآسانی كیا جا سكتا ہے اور سبھی كسان اس كو اچھے سے اگاتے ہیں اس كی سیوا كرتے ہیں اور اس كو ماركٹ میں لے جاتے ہیں كسانوں كو فائدہ یہ ہوتا ہے كہ یہ ہندوستان میں بھی اس كو بیچ سكتے ہیں اور دیگر ممالک میں بھی اپنا مال بھیج لیتے ہیں كیونكہ سبھی جگہ آلو كو یوز كیا جاتا ہے اور بہت سارے كھانے میں آلو كا آلو کا استعمال ہوتا ہے اور اس سے انہیں اچھی كمائی ہو جاتی ہے اور ہندوستان میں آلو كو بہت سارے لوگ پسند كرتے ہیں